ہمارے علاقے میں دسویں جماعت کے بعد زیادہ تر طلبہ میڈیکل یا کامرس کا ہی انتخاب کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے بھی طلبہ ہوتے ہیں جو معاشرے کی تشکیل کی طرف گامزن گامزن ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر طلبہ یہ طلبہ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہی دو یعنی سائنس اور کامرس میدان میں ہمارا مستقبل روشن ہوتا ہے اور اسی کے چلتے جو ہمارا آرٹس کا میدان ہے وہاں طلبہ کم اختیار کرتے ہیں اور کامرس اور سائنس کا میدان ایسا ہے ایسا ہوتا ہے جس کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں کے اکثر لوگ اسی کا انتخاب کرتے ہیں